जोंहा धोरोमा जाबाय ब्रह्म जों ब्रह्म धोरोमजों लोगोसे बायदिसिना रोखोमनि धोरोमखौबो फालियो जेरै जों जोंनि ब्रह्मखौ जोङो जग्य हिसाबै फालियो जों ज' न'खरैनो जोंहा जग्य होयो बिदिनो खुलुमो जों फालियो मोनसे सासे फुजारि लिंहरनानै जों जग्य आवाथि सावो जोंना जग्यखौ आवाथि सावनानै होयो जोंना ब्रह्म नालाय जों आवाथि सावो जों बायदिसिना फिथाइ सामथायजों लोगोसे आवाथि सावो आरो जों लोगोसे बेबायदिनो दुर्गा फुजा लोखि फुजा बिश्वकर्मा कालि फुजा बेफोरबायदि फुजाखौबो जों फालियो जों जेरै दुर्गा फुजाजों मुर्तिखौ जों दुर्गा फुजाजों बायदिसिना प्रसाद लानानै खुलुमहोयो आरो जों बोर बियो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि मुवा बेसाद लानानै थाङो आरो कालि फुजायाव बेबायदिनो जेवारि बाथि सावो बायदिसिना रोखोमनि बम आरि लानानै फैयो आरो जोङो लोखि फुजा बेबायदिनो लोखि फुजा जोंना पुर्निमा जायो जों बेखायनो मोनायाव जों आव आवाथि सावनानै जोङो प्रसाद इरिखौ गामियारिफोरनोबो राननानै होयो आरो बिश्वकर्मायाव जोङो गारि लहा लहि बायदिसिना रोखोमनि थाखाय जों फुजा होयो जोङो जोंनि धोरोमजों लोगोसे जों बायदिसिना इसोरखौबो जों फालियो बायदिसिना धोरोमखौ जों मानियो जोङो बेबायदिनो जों जोंनि धोरोमजों लोगोसे जोंनि धोरोम ब्रह्म धोरोम आवाथि सावनायजों लोगोसे जोङो गुबुन गोबां गोबां बेबायदिनो दुर्गा एरिखौबो जों फालियो जोङो दुर्गा फुजायाव जों बायदिसिना फिथाइ सामथाय आरो रोखोम रोखोम बिबारफोर लानानै थाङो आरो जों बेबायदिनो सिब फुजा सरस्वति बेफोरखौबो मानियो मानोना सरस्वतिया जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गोनां आरो सिब फुजाखौबो जों मोनायाव मोनायाव जों होयो एबा सानाबो होयो अबेहाय जोंनि थाखाय दिना मोजां एबा मोजां दिन बेबायदिनो जों सिब फुजानि दिनाव जों फुजा होयो आरो दुर्गा फुजायावबो जों फुजा होयो लोखि फुजाखौबो जों फुजा होयो मानियो जों जों गाव गावनि धोरोमनि अनगा गुबुन धोरोमखौबो जों फालियो आरो जोङो गोबां रोखोमनि फुजा एरिखौ फालियो जों गावनि धोरोमजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमखौबो फालियो आरो मानियो जोंनि धोरोमा ब्रह्म आरो ब्रह्मजों बिथां ब्रह्मफोरजों गेजेरावनो ज' न'खरैनो आवाथि सावो बायदिसिना फिथाइ सामथाय मुवा बेसाद होनानै फुजारि सासे लेंनानै जों आवाथि सावो आरो जों खुलुमो बेजों लोगोसे जों गोबां रोखोमनि फुजा एरिबो होयो मानियोबो फालियो आरो बायदि बायदि रोखोमनि मुर्तिफोर खुलुमो जोङो गुबुन गुबुन दुर्गा फुजा लोखि फुजा एरिआवबो फुजा होयो खुलुमो बिदिनो बायदि रोखोमनि प्रसाद इरि लानानै फिथाइ सामथायखौ लानानै जों थांनानै फुजा होयो खुलुमो गावनि धोरोमजों लोगोसे जों गोबां रोखोमनि फुजा होयो बेफोरबायदिखौ जों होनानै जों गावखौनो गाव जोबोर गोजोननाय मोनो आरो गोसो खुसियै खुलुमहैयो फुजा होयो जों बेफोरखौ खालामनानै जों गावनि धोरोमनि अनगा गुबुनफोरखौ गुबुन फुजाफोरखौ फुजा होनायजों गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनो गोग्गाथाव मोनो बेखायनो जों गावनि जेसेबां रोखोमनि फुजाफोर दं होनानै जों गावनि धोरोमनि अनगायैबो गुबुन धोरोमखौबो फुजा होनानै गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनो